हाँ कितना नम्बर हाँ मिल जाएगा पाँच सौ रुपया

हाँ हाँ ओजेंदल हवाई चप्पल सर हाँ वह भी मिल जाएगा कितना दो सौ डेढ़ सौ डेढ़ सौ हाँ वह सब भी मिल जाएगा एक सौ डेढ़ सौ हाँ वह भी मिल जाएगा हाँ उससे ज़्यादा भी हज़ार का है

हाँ फ्लाइट का आता है पैरागोन का आता है रिलैक्सो का आता है एक्वालाइट का आता है कीमत दो सौ ढाई सौ जनरल चप्पल डेली यूज के लिए वाटर प्रूफ जेन सबकी आता है जेन सबका एक्वालाइट में पैरागोन में वाटरप्रूफ में भी

हाँ जूता भी आता है कैंपस का इस्पार्क का रीबोक का नाइक का हाँ पंद्रह सौ से इस्टार्टिंग

हाँ बच्चा सबके लिए भी है